बात अछि ओहि समयके जब हम कक्षा आठमे पढ़ै छलहुँ आओर विद्यालयके वार्षिकोत्सवमे सञ्चालनमे भाग लेने छलहुँ ओहि दिन हम विशेष मुख्य अतिथिकेँ हम सामान्य आदमी बुझिकऽ कात कऽ देलियनि जेकि हमर बहुत पैघ गलती छलाए बादमे शिक्षक सभके बतेला बाद हम हुनका से माफी मंगलियनि आओर हुनका ससम्मान अपन जगह पर बैठा देलियनि ई एहि सऽ हम अपन भुलकेँ सम्हारलहुँ